ادویات سستی ہیں یہ بہت اہم مسئلہ ہے خاص کر کے اگر ہم ہندوستان کی بات کریں تو یہاں کی میڈسین ڈماٹمینٹ نے بہت زیادہ ٹیکس میڈسین ڈپاٹمینٹ پہ لگایا اور میڈسین پہ لگا دیا ہے اور بہت مہنگی دوائیاں ہیں اس چیز سے ہم بالکل ہی انکار کر سکتے اورعام طور پر آپ دیکھیں تو ہر شخص آج کے دور میں بیمار ہے اور شہر میں سٹی میں رہنے والا انسان کچھ نہ کچھ کوئی بلڈ پریشر کا بیمار ہے کوئی شگر کا ہے بہت سی چیزیں کوئی گھٹنوں کے درد سے پریشان ہے بہت سی چیزیں زندگی کے اندرلگے ہوئے ہیں اور تمام چیزیں ہیں زندگی کے اندراس لیے میڈسین ہے یہاں کی بہت مہنگی ہیں اس میں کوئی خرچ اس میں کوئی انکار نہیں کر سکتے ہم اور اخراجات کی بات کریں تو میں سمجھتا ہوں ہمارا بیس پرسینٹ جو ہے آج کے دور میں میڈسین پہ خرچ ہو جاتا ہے جس طریقے سے روٹی کپڑا اور ایجوکیشن ہمارے زندگی میں بہت ضرورت ہے اسی طریقے سے ایک ڈپاٹمینٹ نے ایک شعبے نے ہمارے زندگی کے اندر دور حاضر میں جو لیا ہے وہ ادویات کا ڈپاٹمینٹ میڈسین ڈماٹمینٹ نے لیا ہے اور اس کے بھی اخراجات اپنی جگہ ہیں اور مرکزی صحت کے اعتبار سے عام طور پر مفت دوائیاں ملتی نہیں ہیں اور ملتی ہیں تو وہ مکمل نہیں ملتی ہیں اگر اس سسٹم کو درست کرنا چاہیے خاص کر کہ جو کامن دوائیاں ہیں شوگر ہیں تھائیریڈ ہیں بی پی ہیں یہ سب چیزیں یہ سب چیزوں کو حکومت کو دیکھنا چاہیے گورمنیٹ سطح پر دوائیاں ان کی تقسیم کی جانی چاہیئیں لیکن عام طور پر ہمارے ملک میں یہ سب چیزیں دیکھی جا رہی ہیں جو مفت دوائیاں بہت حد تک کسی حد تک اگر دیکھا جائے تو صوبے دہلی کے اندر جو گورمینٹ کے جو ہاسپٹل ہیں دلی گورمینٹ کے جو ہاسپٹل ہیں ان ہاسپٹلوں میں مفت دوائیاں فراہم کی جا رہی ہیں لیکن کسی حد تک یہ ہم کہیں جو مکمل مفت دوائیاں فراہم کی جا رہی ہیں تو یہ قابل قبول نہیں ہے اس لیے مفت دوائیاں تو دیتے ہیں لیکن کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے لائن بہت لمبے لمبے ہوتے ہیں آپ ان کے کاؤنٹر پہ جائیے وہ سنتے نہیں ہیں جو ڈپاٹمینٹ میں وہاں کاؤنٹر پہ جو ان کے کیمسٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں وہ بد تمیزی کے ساتھ پیش آتے ہیں گورمینٹ اس پہ ایکشن نہیں لیتا عام طور پر لوگ بھیڑ کو دیکھ کر اس میڈسین ڈپاٹمینٹ میں اس کیمسٹ میں جو گورمینٹ کے ادارے کے کیمسٹ ہیں اس میں بیٹھے ہوئے لوگ یا پھر اسٹاپ کے لوگ وہاں اپنی غنڈہ گردی کہہ لیجیے یا اپنی من مرضی چلاتے ہیں اس چیز پے گورمینٹ کو ایکشن لینا چاہیے اور خاص طور سے میرا تو اپنا نظریہ ہے جو ٹیکس فری میڈسین ہونا چاہیے ہمارے ملک کے لیے تاکہ ہمارا ملک ترقی کرے گا تو یقیناً اس سے ہم بھی ترقی ہم ترقی کریں گے ہمارے پیسے بچیں گے ہمارا ملک ترقی کرے گا اور ہم ہمارا ملک ترقی کرے گا تو ہمارا بھی نام روشن ہوگا اس لیے میں گورمینٹ سے یہ کہوں گا جو مفت دوائیاں دے تاکہ جو یہ بیس پرسینٹ عام طور پر ایک ایوریج میں بتا رہا ہوں جو ہماری زندگی کے اندر میڈسین ڈپاٹمینٹ ہیں یہ ہم بچا کر دوسری چیزوں میں ہم اس کو خرچ کر سکیں